नुस्तें नुस्तें ह्या वेवसायाक फायदो भरपूर आसा नुस्तें मारपाक गेले तशें करून व्हड्यांनी काडलें तशें करून नुस्तें जशें मेळटा चड मेळ्ळें जाल्यार बाजारांत विकून खूब पयशे कमोवपाक मेळटा तशेंच लोक आतां थारावीक एक वेवसाय म्हणल्यार भाजी आनी कितेंय हे करून विकता बाजाराक व्हरून ताज्या पेक्षा नुस्त्याचो पयसो चड जाता ताका लागून ह्या नुस्त्याच्या पयशां आनी भाजयेच्या पयशां मदें खूब फरक आसा भाजी विकून एक दीस मोडपाक पडटा अशें करून उरता नुस्तें कितें एक चार वरांक नुस्तें हाडून एक वरां काबार करपाक जाता अशें करून खूब फरक आसता चड सगळ्यांत चड खाशेरपण म्हणल्यार हेंत नुस्त्याचें